ہیلو کیا آپ فلاور والی بات کر رہی ہیں میم مجھے فرنگی پینسی فلاور چاہیے تھے میم میم پھر بھی کتنی کے پڑ جائیں گے بہت اچھی اچھی ہیں تو میم کون کون سے فلاورس ہیں نہیں میم ایکچولی میری دوست کا برتھڈے ہے نا تو مجھے وہی پہ ہی فلاورس لے کے جانے تھے اور اس کو نہ فرنگی پینس فلاورس بہت پسند ہیں اور مجھے وہی چاہیے تھے نہیں میم وہ میں بہت امیر ہوں میرے پاس پیسے بہت ہیں مجھے وہی فلاورس چاہیے میم اچھا بتائیں آپ کے پاس کون کون سے فلاورس ہیں کون سے میم مجھے وہی فلاورس چاہیے آپ بتا دیجیے کچھ ڈسکاؤنٹ بھی دے دیجیے گا مجھے اچھا ڈسکاؤنٹ کتنا کتنے پر پرسینٹ کا ڈسکاؤنٹ ہے اچھا اوکے میم میں آپ کے لیے شاپ پر کل آتی ہوں ہاں جی ہیلو ہاں جی میم آپ مجھے شاپ کا ایڈریس واٹس ایپ کر دیجیے میں آ جاتی ہوں اوکے میم تھینک یو